हैलो जीयो सर्विस सेंटर मां सारीका ॻाल्हायां थी मां हिन नम्बर जे बारे में ई कुझु पुछण चाहियां थी मुंहिंजे रिचार्च ॿ सौ नवे रुपे जो आहे पर हुन में उहे पूरे ख़तम न थींदो आहे पर हिन जा कोई घटि वारो रिचार्ज कोन्हे इन करे कोई सुठो विकल्प हुजे तव्हां मूंखे ॿुधाए जय झूलेलाल